औ अहाँ चन्दन चार्टवला बोलै छी हम ऑडर कएले रही पिज्जा अहाँ भेज देलिए बर्गर हमरा पिज्जा नहि चाही हमरा बर्गर उर्गर नहि चाही अहाँ ई गलतीके कए लए कएली अहाँ गलती कएली कि अहाँके डिलेवरी जे ब्वॉइ हइ ओ गलती कएलक लेकिन हमरा चाही पिज्जा बर्गर नहि चाही अहाँ ई बर्गर लऽ जाउ आओर हमरा पिज्जा दऽ जाउ हमरा पिज्जा ही चाही हम पइसा देली बेसी आओर हमरा समान दे देली सस्तावला हम पइसा देलीहँ महँगा समानके तऽ सस्तावला समान हम कए लए लू हमरा पिज्जा चाही बर्गर नहि चाही हमरा पिज्जा दे दू अहाँ ई अपन बर्गर ले जाउ कोइ लड़काके भेजू जे आएत ले जाएत आओर हमरा पिज्जा दे दू बर्गर ले जाउ